سرکاری اسکیموں کے تحت فراہم کی جانے والی صحت کا معیار یوں کہا جائے کافی اچھا نہیں ہے لیکن ایک حد تک بہت اچھا ہے کافی صحت کا بھی خیال رکھا جاتا اگر کوئی ایسی ضرورت پڑتی تو سرکار اس کی مدد بھی کرتی ہے اور اسکیم جو ہوتی ہے بعض اسکیمیں ایسی ہوتی ہیں جو ذات پات پر مبنی ہوتی ہے بعض اسکیمیں وہ ہیں جو تمام ذات پات کو چھوڑ کر تمام کے لیے یکساں ہوتی ہے اور ہر ایک کا خیال رکھتی ہے اسی طریقے سے سرکاری اسپتالوں سے بہتر نجی اسپتال مرکزی اسپتال جانا لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں سرکاری اسپتالوں میں بھی ایک بڑی تعداد جاتی ہے لیکن ان کا یہی کہنا ہوتا کہ اس میں بہت دوڑ بھاگ کرنا پڑتا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اور بہت دوڑنا ماتھا پیچی کرنی پڑتی تب جاکے کوئی ڈاکٹر دیکھتا ہے تب دوائی ملتی ہے لیکن وہاں پر بھی سرکاری اسپتالوں میں بھی دوائیاں اچھی ملتی ہے اور بہت سے سرکاری اسپتالوں میں پیسے آدھے لیے جاتے ہیں بعض سرکاری اسپتالوں میں تو پیسے ہی نہیں لیے جاتے سرکاری اسپتالوں اور پرائیوٹ اسپتالوں میں فرق یہ ہے سرکاری اسپتال میں دیکھ بھال یہاں پر کم ہوتی ہے پرائیوٹ اسپتال والے دیکھ بھال زیادہ کرتے ہیں دونوں میں یہ فرق ہے فرق اس وجہ سے بھی ہے کیوں کہ پرائیوٹ میں ڈاکٹرس ہمیشہ موجود ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کی چھٹی نہیں ہوتی وہ پیسہ اسی بنیاد پر لیتے ہیں سرکاری میں ایک ٹائم ٹیبل رہتا ہے اس کے مطابق وہ ڈاکٹرس ملتے ہیں باقی ڈاکٹر نہیں ملتے وہ اپنے کام سے چلے جاتے ہیں دونوں میں یہ فرق ہے اور بہت ساری چیزیں صفائی کا بھی معاملہ دوائیوں کا بھی معاملہ تمام معاملات ہیں اور ہر علاقے ہر اسٹیٹ کے ہر ضلع کے اعتبار سے الگ الگ معاملہ ہے